नमस्ते हाँ मैम बोलिए ठीक है गाड़ी आपको मिल जाएगी मैम गाड़ी हज़ार रुपये पर मिलेंगी मैम हज़ार रुपये अरे नहीं मैम अब उतनी दूर का सफर है तो हम कैसे कम करें चार पाँच लोग हो ऊपर मैम बहुत क ज़्यादा नहीं है एक हज़ार रुपये बहुत जी नहीं मैम हम कहाँ से कर लें पाँच छः लोग जाओगे इतने कहाँ हो पाएगा दूर सफ़र है तो कहाँ से हो पाएगा मैम उतना पैसा लगेगा एक हज़ार रुपये नहीं मैम हमने चलो ठीक है कुछ तो कम करेंगे लेकिन आप कुछ समझो चार पाँच लोग हैं इतनी दूर काे सफ़र है आप जाओगे जी दो धाम के लिए जाओगे चार पाँच लोग तो इतना कम उस पर भी मैं कह रही हूँ तो कहाँ से हो पाएगा मैम यहाँ तो और उधर भाड़ा बहुत लगता है वो तो ठीक है कहाँ से कम पड़ेगा कहाँ से कम करेंगे हम दूर से कहाँ हो पाएगा मैम नमस्ते मैम